ہمارے علاقے میں جو توہمات ہے وہ یہ ہے ہے کہ گوتم بدھ نگر میں زیادہ تر جاٹوں کا بسیرا ہے جس کارن وے زیادہ تر انہیں گنوار مانا جاتا ہے ان کا زیادہ تر کام دودھ کا ہوتا ہے لیکن وے گنوار نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ڈگری لیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہر کسی کا ماننا یہی ہے کہ وے ان پڑھ گنوار ہیں انہیں کچھ نہیں آتا تو وے صرف اور صرف دودھ کا کام کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں لیکن یہ سچ نہیں ہے وے لوگ اچھے خاصے پڑھے ہوئے ہیں لیکن اپنے کلچر اور سوسائٹی سے جڑے رہنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں ان کا اور یہ خاندانی بزنس ہوتا ہے یہ تہمات ہر کسی کو سچ لگتی ہے کیونکہ ان کی بولی ایسی ہے کھڑی بولی ہے جس کے کارن ہر ہوئی یہ سمجھتا ہے کہ وے تھوڑا روڈلی بات کر رہے ہیں اور گنواروں کی طرح بات کر رہے ہیں